کھیل سے جڑی آب میرا پسندیدہ کھیل میرا کیرم بورڈر ہے اور اس کی یاد بھی مجھے یوں آتی ہے کیونکہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھیلتی تھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے وہ گیم اس میں بارہ گوٹے ہوتی ہیں کالی گوٹے ہوتی ہیں ایک کوئین ہوتی ہے اور کالی ہوتی ہیں ایک اس میں لاٹ کی طرح کھیلا جاتا ہے گیم اور ایک چیپ کی طرح ایک لاٹ والا جو ہوتا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ سب اپنی اپنی گوٹیں لے لو اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا باقی جو چیپ کھیلا جاتا ہے اس میں کالی گوٹیں ایک جنے کی ہوتی ہے لال سفید گوٹیں دوسرے جنے کی ہوتی ہے اور کوئین میں زیادہ مزہ آتا ہے کون کوئین لے کے جائے جو کوئین لے کے جاتا ہے اس کو زیادہ مزہ آتا ہے اس کے اندر کہ ہمارے پاس کوئین آ گئی اس لیے یہ لاٹ کیرم بورڈ میرا بہت زیادہ پسندیدہ گیم ہے اور سا سارے گیموں سے اچھا گیم کیرم بورڈ ہی ہے وہی اچھا لگتا ہے مجھے مجھے آج تک یاد ہے وہ گیم اپنا